हैलो बच्चा कैसे ओ केह् हाल चाल थुआढ़ा हां में में थुहानूं सनाना चाह्न्नां कि थुआढ़ी जे असाइनमैंट ऐ आई दी गै निं है ते ओह्दी डेट ऐंड्ड डेट ऐ ओह् आई दी

ते नेईं एह् केह् बे एह् केह् एह् केह् ब्हान्ना ऐ के तुस कुतै गी गेदे पढ़न पढ़दे बाकी जेह्दे च क कितै कोई कम्म कुम्म करना होऐ ओह् निं तुसें ई कुतै ई गेदे जदूं मेरे कम्म मतलब कोई असाइनमैंट असूइनमैंट देनी ते भी तुस आखदे कि तु गेदे केह् होई गेआ केह् खाद्धा इ'यां नेहा केह् खाद्धा हां तुस केह् ना तौले कल असाइनमैंट लेइयै आओ ते में तुसें ई दोआइयां बी दिन्नां दोआइयां बी दिन्नां ते कन्नै अ'ऊं कोई बच्चा कोई चक्कर निं यार अस अ'ऊं दिन्नां निं तुसें ई जमालघोटा दिन्नां होर होर थोह्ड़ियां टट्टियां लग्गन कि जे असाइनमैंट थोह्ड़ा होर लेट होग होग ते मी लग्गी दियां तुस करो निं करो मेरा केह् जा'रदा में की ना केह् की बइया में मेरी थोह्ड़ी असाइनमैंट में उप्पर देनी उप्पर जोआब देना होंदा ते तु तुस आपूं देआ'रदे निं हैन ते हां मेरे ऐच्चओडी निं ऐ ओह् आक्खै दा कि तौले मिकी सनाओ किस किस बच्चे देई दित्ती किस किस नेईं आक्खा दा जिस जिस बच्चे ने नेईं दित्ती दी

ना ना अ'ऊं निं ऐ

हां ते क क कुड़ियें ई केह् करना कुड़ियां कम्म करी ओड़दियां तु तु तुस जागत केह् त में निट्ठले जागत ओ तुस निट्ठले कम्म होंदा ऐ निं तुसें थुआढ़े कशा कम्म होंदा है निं ऐ नेईं नेईं नेईं तु तुस तुस तू ते अपने सारे दोस्तें गी आक्खी उड़ कि जेह्ड़े जेह्ड़े जगराफी दे स्टूडेंट न मिकी बी देई ओड़ो असाइनमैंट देइड़ो बड़ा टाइम होई दा उप्पर अ'ऊं गै इस अस्पताल आई जन्ना मिकी लिखियै देई ओड़ सर असाइनमैंट इ'यै कोह्दे अस कुत्थै अस्पताल केह्ड़े अस्पताल तुस अच्छा जम्मू केह्ड़े स्पेश सुपर स्लैशेलेटी ठीक ऐ ठीक ऐ आवा आवा'रना आवै'रना भी दोआइयां भी डाक्टर जेह्ड़े डाक्टर निं मेरे शशि डाक्टर शशि मिकी जानदे ऐ अ'ऊं तुसें ई सनाई ओड़ना भी जेह्के कोई गल्ल निं तुस मिकी असाइनमैंट देई ओड़ो ठीक ऐ ठीक ऐ देई ओड़ेओ चेत्ता निं भुल्ली जा